हमारी संस्कृति में महिलाओं के साथ उनके मासिक धर्म के दौरान थोड़ा अलग व्यवहार किया जाता है क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ की पद्धति को बिल्कुल भी उचित नहीं समझतीं महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान कम से कम छ दिन का पालन करना आवश्यक होता है क्योंकि इन दिनों में महिलाएँ पूजा पाठ या धार्मिक कर्म कांड में सम्मिलित नहीं हो सकती साथ ही रसोई में भी उनका कोई कार्य नहीं रहता है रसोई घर से भी उनको दूर रखा जाता है ऐसी हमारी हिन्दू और सनातन संस्कृति है साथ ही स्वच्छता और स्वस्थ्य के बारे में उनको जागरूकता तो वर्तमान समय में पर्याप्त हैं जैसे सैनेट्री पैड वगैरह और साथ ही स्वच्छता के बारे में उनको बताया जाता है